आइकाल्हि मीडियाके क्षेत्रमे बहुत नीक सुधार भेलै चुकि मीडिया सऽ आम जनता की हरेक बात आगू तक जाइ छै आओर आगूके बात हरेक जनता तक आबै छै मीडियाके डर सऽ जेना छै पुलिस दरोगा गाँवके मुखिया सरपञ्च सेहो सब डरै छै आएँ की मीडिया बला हमरा सबके खबर नहि छापि दिए अखबारमे

नीक व्यवस्था भेलैया आ मीडियाके कारण जे छै लोक जागृतो बहुत भेलैया मीडिया जे छै मतलब एक एक चीजके एतेक बिस्तार सऽ बताबै छै की आम पब्लिक जे छै तत्काल ओकरा अनुभब कऽ लै छै एहि दुआरे मीडियाके एँ क्षेत्रमे प्रगति तऽ भेल अछि